اتر پردیس میں سیاسی نظام قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے تحفظ کو کیسے یقینی بناتا ہے انسانی حقوق کمیشن کمیونٹی کا اس پر بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے اور نا جیسے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے کسی کو حق نہ مارے کسی کے اوپر اتیاچار نہ کرے کسی کی برائی نہ کرے بہت سی جگہ ہوتا ہے کسی کا حق مارلیا جاتا ہے لیکن سرکار تک اس کی بات نہیں پہنچ سکتی ہے سرکار تک اس کی بات نہیں پہنچ سکتی ہے کیونکہ چھوٹا علاقہ ہوتا ہے کوئی پہنچانے والا نہیں ہوتا بہت سی باتیں ہوتی ہے بہت سی دقتیں ہوتی ہے سرکار جو ہے سب چیز کو اچھے سے چلاتی ہے نظام کو اور جو باتیں ان تک نہیں پہنچ پاتی ہے تو وہ باتوں پر وہ فوکس نہیں کرپاتے لیکن وہ خیال رکھے کہ چھوٹی سی بھی بات اگر ان تک پہنچے تو جلد سے جلد ایکشن لے اس چیزوں پر کیونکہ سرکار کے اوپر سب کا حق ہے اور سرکاروں کا حق ہے ان سب کے اوپر اسی وجہ سے ان کو فوکس دیا جاتا ہے سب لوگ کا فوکس رہتا ہے کمیونٹی پر کہ کیا بول رہا ہے کیا کر رہا ہے کیسا کر رہا ہے